पंज भाॼियूं असांजियूं आहिनि खाधे जूं हिकु त थी पहले कढ़ी चांवर असांजा सिंधियुनि जा ऐं ॿी थी असांजी भुगी भाॼी भुगा चांवर टियो थियो असांजी मैथी आलू तरियलु आलू ऐं आलू टुक थियो कोकी बसरि जी थी